जय झूलेलाल अॼु मां तव्हांखे पंहिंजे करियर जे बारे में ॿुधाईंदुमि त ॿुधो मां एट स्टैंडड में हुअमि मूंखे जाम जाम अलॻि अलॻि तरीक़े जा सबजेक्ट हुआ पर मूंखे जाम सुठा लॻंदा हुआ त उहे सबजेक्ट हुआ मैथ्स ऐं साइंस मूंखे मैथ्स जा सम सॉल्व करण लाइ जाम सुठो लॻंदो हुओ ऐं साइंस जा टॉपिक जे जेके बि हूंदा मूंखे जाम इंट्र्स्टिंग लॻंदा हुआ ऐं जाम सहुलो लॻंदो हुआ मूंखे मैथ्स ऐं साइंस में माक्स बि वधीक ईंदी हूई तंहिं करे मां पंहिंजे माउ पीउ खे चयो त मूंखे मैथ्स ऐं साइंस में जाम इंट्र्स्ट आहे त नाईंथ स्टैंडड में मूंखे हिकु कंप्यूटर जो सबजेक्ट ऐड थी वियो हुओ त मूंखे कंप्यूटर में बि जाम मज़ा ईंदी हुई कंप्यूटर बि जाम सहुलो लॻंदो हुओ ऐं नाईंथ स्टैंडड में मूंखे कंप्यूटर में मैथ्स ऐं साइंस में जाम सुठा ग्रेड ऐं मार्कियूं ईंदा हुआ त मूंखे जाम मज़ो ईंदो हुओ तंहिं सॉल्व करण लाइ त नाईंथ स्टैंडड में मां माउ पीउ खे चयो त मूंखे पंहिंजो करियर इंजीनियरिंग फील्ड में ठाहिणो आहे त ते चवां त आ टेंथ जा टेंथ खां पोइ असां ॾिसूं था असां काउंसलिंग कंदा त टेंथ में मूंखे कंप्यूटर साइंस में माक्स सुठी आई हूई त असां काउंसलिंग वटि विया हुआ त काउंसलर चयो की हा टेंथ खां पोइ असांखे साइंस स्ट्रीम खणणु पवंदी त मूंखे जाम महिनतु करणी पई ऐं टेंथ खां पोइ मां साइंस स्ट्रीम में वयुमि त मूंखे इंजीनियरिंग जाम सुठी लॻंदी हुई त टवेल्थ ताईं मां साइंस कई पोइ टवेल्थ खां पोइ इंजीनियरिंग जी एंट्रेंस एग्ज़ाम ॾिनी ऐं इंजीनियरिंग जो कॉलेज चूस करी कॉ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुतो ऐं मूंखे जाम सुठो लॻो ऐं हाणे मां इंजीनियरिंग पियो प पढ़ा मूंखे जाम सुठो तो लॻे जाम सुठा ई आहे इंजीनियरिंग सभिनीनि जे लाइ सुठो आहे टेक्नोलॉजी असांखे बराइण खपे जाम सुठो आहे इंजीनियरिंग में जाम अॻियां जाम फील्डियूं आहिनि ऐं मूंखे डेटा साइंस ऐंड डेटा एनालिटिक्स जो फील्ड जाम सुठो थो लॻे टेक्नोलॉजी असांजी फ्यूचर आहे असांखे उहो वधाइण खपे थैंक्यू जय झूलेलाल